میرے خیال سے کسی بھی کاروبار کو کسی بھی بجنس کو چالو کرنے کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے اور پیسہ بہت بھی بہت بھی اہم چیز ہے پیسہ لانا کہاں سے یہ بہت بڑا چیز ہے پیسہ جو ہے آپ کو کسی بھی چیز کو چالو کرنے کے لیے جیسے کہ کپڑا کاروبار آپ چالو کر رہے تو کپڑا کے بارے میں آپ جان لیجیے اب منیہار کا کاروبار کر رہے تو ہم منیہار کے بارے میں جان لیجیے آپ موٹر سائیکل کا کام اسٹارٹنگ کر رہے ہیں تو موٹر سائیکل کے بارے میں جان لیجیے وہ کیسے ہوگا کیا ہوگا کیسے کرنا ہے میں تو ابھی منیہار کا کر رہا ہوں میں منیہار کے بارے میں بہت ہی بہتر طریقہ سے جانا ہوا ابھی میرا بجنس جو ہے سکسیسپھلی ہے اسی لیے کوئی بھی چز کریے آپ تو آپ یہ کوشش کریے کہ اس کے بارے میں پہلے جان لیں پہلے جاننے کی کوشش کریں گے تو وہ بجنس جو ہے آپ کو سفل بنا دے گا کسی بھی چیز میں اور پیسہ پیسہ آپ کے لائف میں ہونا بہت ضروری ہے پیسہ وہ آپ بچا پیسہ کیا کہا پیسہ آج تم میرے بچا لو کل ہم تمہیں بچا لیں گے اسی لیے پیسہ ہونا بہت ضرور